हैलो कोई तीर्थ स्थान दी जगह ऐ कोई अच्छा अच्छा अच्छा आं कोई शैल जगह ऐ अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ शुक्रिया म्हाराज शुक्रिया